اگر کوئی فوٹوگرافی کو بطور شوق یا پیشہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو میرے چند مشورے درج ذیل ہیں نمبر ایک بنیادی مہارتیں سیکھیں فوٹوگرافی صرف کیمرہ پکڑنے کا نام نہیں بلکہ روشنی زاویہ اینگل کمپوزیشن اور فوکس جیسے بنیادی اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے یوٹیوب آن لائن کورسز یا فوٹوگرافی ورکشاپس سے سیکھا جا سکتا ہے اچھا کیمرہ ہونا ضروری نہیں ابتدا میں مہنگی آلات کی ضرورت نہیں آپ اسمارٹ فون سے بھی فوٹوگرافی شروع کر سکتے ہیں اصل چیز مشق اور نظریہ روزانہ مشق کریں روز مرہ چیزوں کی تصویریں کھینچیں مختلف زاویوں سے تجربہ کریں جتنی زیادہ مشق کریں گے اتنی ہی مہارت بڑھے گی تنقید کو خوش دلی سے قبول کریں اپنے کام کو دوسروں سے شیئر کریں اور رائے مانگے تنقید سے سیکھیں اور خود کو بہتر بنائیں اپنا ایک انداز بنائیں دوسروں کی نقل نہ کرے بلکہ اپنا انداز اپنائیں وقت کے ساتھ آپ کی پہچان اسی سے بنے گی